हमको बाज़ार जाना चाहता है तो हम भी बाज़ार करना जाते हैं हमके ठीक लग लगता है बाज़ार और लड़का लड़कों को कपड़ा खरीदने में मेरा मन लग रहा है लगता है इसलिए मैं बाज़ार करने जाती हूँ आ बैंक में जाता जा जाती हूँ तो जाता हूँ तो पैसा निकाल कर मेरा मन लग रहा है कि साग सब्ज़ी खरीदूँ लैकन को कपड़ा खरीदूँ इसलिए मेरा मन लग रहा है आ फिर चार समाज में मेरा मन लगता है हर हर हमेशा मेरा मन लग रहा है कि हम हम समाज में रहेंगे तो मेरा बुद्धि खुल क खुलता है विकास बढ़ता है इसलिए मेरा मन लग रहा है और लड़कन को कपड़ा से लत्ता से साग से सब्ज़ी मेरा मन यही में लग रहा है इसी में इ से हम जा जा जाते हैं और हाट जाते हैं बाज़ार जाते हैं कि मेरा बुद्धि खुल खुलता है हमको अच्छा लगता है इस काम करने में और घर में अथुवा कर कर जाते हैं लैकन को मेरा मन जब गाड़ी नहीं आता है तो लैकन को हम छोड़ने चले जाते हैं और उसकुल में मेरा मन लग रहा है लगता है इसलिए हमको बड़ी अच्छी लगती है कि हम लैको को जाएंगे ले आने के लिए जब गाड़ी नहीं आती है तो लड़कों को हम जाते हैं आनने के लिए तो लड़का को लि आकर अच्छे से उसको नहवाते हैं धुलाते हैं फिर इस्कुल का टाइम होता है तो लड़कों को हम भी इस्कुले ले जाकर पहुँचाते हैं पहुँचा कर फिर आते हैं इसलिए मेरा मन अच्छा लग रहा है कि हमको ज्ञान ईश्वर दिए कि हम इ काम कर रही है हूँ और इसलिए उस लैकन को कहते हैं कि हम इ चीज़ खाएंगे तो लड़कन को बिस्कुट लि आते हैं टॉफी लि आते हैं जीन्स लि आते हैं इसलिए हम लड़कों को खिलाते हैं और इसलिए मैं जाता हूँ बाज़ार करने के लिए हमर बाज़ार करने के में मेरा मन लग रहा लगता है इसलिए मैं हम जाता हूँ जितना हमको लड़का प्यारा लगते हैं आ इहे इहे हम ईश्वर से मनाते हैं कि ईश्वर हमको मेरा मन लग रहा लगता है कि हम लड़कों को देख भाल करती हूँ बस इसलिए ही मैं हाँ करती हूँ